दिक्खो गल्ल इ'यां साढ़ै डोगरी असें कुदै फिल्म दिक्खने कदूं जाना घर होऐ घर बी होऐ कुदै फिल्म ओह् बी दिक्खन नी होंदी पैह्ले इक घरै आह्ले आखदे असें खबरां दिक्खनियां खबरां सुननियां न ते असें कुसै कोई न्यूज़ लाई देआ दा खबरां तुस समझी सकदे ग्रांऽ ग्रांऽ दी लोकें गी किन्ना कम्म होंदा हून ते चलो ग्रांऽ बी थोह्ड़ा अग्गें बधी गेआ इक फिल्म दिक्खी लग्गी बड़ी शैल ही पर नांंऽ नी चेता रेआ मिगी नुहाड़ा नांऽ केह् हा मोए फिल्मा दा चेता गै नी औंदा धड़कन फिल्म होंदी होंदी पराने जमान्ने इक पैह्ले पैह्ले शुरू अक्षय कुमार दी ओह् ओह् फिल्म बड़ी शैल लग्गी मिगी ओह् दिक्खी में कोई जदूं त्रै चार बारी ओह् दुइयां दिक्खने दा टैम जेल्लै बी टी वी पर ओह् फिल्म औंदी न आं ते अ'ऊं दिक्खनी जरूर दिक्खनी अ'ऊं बड़ी शैल फिल्म लगदी ऐ मिगी ओह्दी च सनाए दा कि भाई इक कन्नै होंदा हा दोनें ओह् गरीब हा जागत कुड़ियै घरै आह्ले नुआढ़े कन्नै ब्याह् नी करांदे कुड़ियै बब्बै कुड़ियै पापै ऐ इक अमीर घरै दा जागत दिक्खेआ नुआढ़े कन्नै ब्याह् कराऊ उड़ेआ कुड़ी खुश नेईं ही भाई मेरा ब्याह् इत्थें कराई उड़ेआ उ'न्नै करना कुदै होर हा अज्जकल जगह् जगह् इ'यै क्हानियां फिल्मां ते लोकें दे घरै बनी दियां अज्जकल भाई एह् केह् ऐ होआ दा समझ नी होंदी ऐ सारे ग्राईं लोकें साढ़ा म्हल्ला गै इक कुदै बचा दा म्हल्ला बची जा इनें जगह् कोला ओह् फिल्म बड़ी शैल धड़कन ओह्दे गाने इन्ने सोह्ने सोह्ने न दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है धड़कन धड़कन बड़े सोह्ने सोह्ने